हमर गामक किराना दोकानसँ ओहिके बारेमे हम अहाँकेँ बतबै छी हमरा गाममे बहुत सारा किराना अछि जाहिमे विभिन्न प्रकारक मतलब लगभग सभ तरहके समान भेटैया जेना घरके मसाला सभसँ लऽ के अपन शृङ्गारक चीज चुड़ी टिकली फेर कपड़ा सभ सभटा भेटैया आओर हम जेकरा दोकान जाइ छी जे कखनो इहो होइया जे कहलथि तऽ ठीक लागल तऽ हम ओनाहे लऽ लेलहुँ समान नहि अगर लागलकी कखनो हमरा पैसा जादा लेल जा रहल यऽ कियातऽ कनि कालमे हम सभ करै छी आ नहि अगर नहि तैयो नहि बात बनैया तऽ आगूके लेल टाइम छोड़ि दै छियै जे नहि पैसा अखन हमरा लग नहि अछि दऽ देब कियाकि हमेशा हमरा सभ लग पैसा उपलब्ध नहि रहैया कखनो कखनो कम कखनो बेसी तऽ भऽ जाइ छै तऽ ओहो सभ बहुत नीक छथि जे मतलब बातके समझै छथिन आओर फेर हमरा आगू समय दै छथि कोनो बात नहि तऽ हँ एक तरहसे भऽ गेलै आब